کیا آپ فروٹ سیلر بات کر رہے ہیں دراصل میں حیدر بول رہا تھا اور مجھے کچھ فروٹس چاہئیں کیا آپ کے پاس فروٹس مل جائیں گے آپ کے یہاں کون کون سے فل مجھے مل سکتے ہیں اچھا اچھا آپ کے یہاں مینگو اور بنانا بھی مل جائیں گے آپ نے جیسا کہ بتایا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے فروٹس جو ہیں وہ فریش ہوں گے نا ارے اچھا اچھا بھائی چلیے تو پھر میں ایسا کروں گا مجھے دو کلو آم اور دو کلو کیلے پیک کردیں گے آپ جی مجھے دسہری آم چاہیے تھے دسہری آم چاہیے تھے اچھا تو اس کے کتنے پیسے ہوں گے پھر

اچھا اچھا اچھا آم کچھ مہنگے نہیں ہیں سو روپے کے اس ٹائم اچھا اچھا جی اچھا اچھا چلیے عارف بھائی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دس منٹ میں پھل لے لوں گا آپ کی دکان سے آپ پیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے بھائی